ہمارے ہندوستان میں اسپتال اور کلینک وغیرہ کافی کچھ ہے یہاں پر جگہ جگہ اسپتال کلینک کا ہونا آس پاس ہمارے سر ہم جیسے سرکاری اسپتال میں دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں لگنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لائن میں لگے لگے پورا دن چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا نمبر ہی نہیں آتا پھر ہمیں دوبارہ آنا پڑتا ہے پھر لائن میں لگنا پڑتا ہے پھر کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دوائی مل بھی جاتی ہے کچھ دوائی رہ جاتی ہیں جس کے کارن ہمیں دوبارہ آنا پڑتا ہے اور سرکاری ہاسپٹل میں اتنا اتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں نا کہ لوگ صبح سے شام پورا دن وہیں ہو جاتا ہے پورا دن خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے پورا دن چاہیے ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی دوائی ہوتی ہے اتنی رہ جاتی ہے جس کے کارن ہمیں دوبارہ آنا پڑتا ہے اور پرائیویٹ ہمارے یہاں کے پرائیویٹ ہوسپٹل ہندوستان میں اور ہمارے سرکاری ہوسپٹل میں مریضوں کو اتنے اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے ان کے کھانے پینے کا ہر چیز کا مطلب وہ دھیان رکھتے ہیں اور اتنی اچھی طرح سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ٹائم سے کھانا دینا ٹائم سے دوائی ہر چیز کا مطلب بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ہمارے آس پاس کلینک کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ہوسپٹل کا بھی ہونا ضروری ہے اگر ہمیں ایمرجینسی پڑتی ہے تو ہم اپنا آرام سے جا کے جلدی پہنچ جائیں اگر ہمیں جلدی جانا ہے تو ہم آرام سے وہاں پہنچ سکتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ان چیزوں کا ہوسپٹل کلینک کا ہونا آس پاس بہت ضروری ہے